अमीनाबाद फैज़ाबाद रोड इंद्रांनगर बिलासपुर रायपुर बाटापाड़ा कोटा जमशेदपुर जबलपुर मैयर कटनी पोंडेचेरी गोहाटी अलीगढ़ कानपुर गोविंदनगर गोविंदपुरी नागपुर सूरत आगरा कश्मीर जम्मूं